असांजे कटनी जिले में जीअं सभिनि खां वॾो हिते हरे माधव दरबार आहे त ऐं जीअ शिव मंदिर आहे हिकिड़ो ऐं हिक झूलेलाल मंदिर आहे जीअं असांजो आं हरे माधव दरबार में जीअं ॾाढी धूमधाम सां हुते कुझ बि थींदो आहे भंडारो थींदो आहे या य वर्सी थी या हरे माधव वर्सी थी या हरे माधव जो जनम दिन थियो जन्म उत्सव थियो या ईश्वर शाह जो जनम उत्सव थियो त ॾाढी धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि हुते ॾाढी भीड़ ईंदी आहे त हर कास्ट जा ईंदा आहिनि चाहे सिंधी हुजनि चाहे भया हुजनि चाहे पंजाबी हुजनि जेकी बि जात जा हुजनि सभई ईंदा आहिनि सभिनी लाइ हिक बराबरि भंडारो थींदो आहे त सभई मिली खाईंदा आहिनि हुते कोई इहो भेद न हूंदो आहे की इहो वरी सिंधी गाने या भयो आहे कुझु अहिड़ो कुझु बि कोन्हे ऐं ॾाढी धूमधाम सां मल्हाईंदा ईअं मेलो लगंदो आहे ईअं हुते भया पंहिंजी दुकानूं खोले वेहंदा आहिनि झूला लगंदा आहिनि ऐं हुते ॾाढी ई धूमधाम सां मल्हायो वेंदो आहे इहो त्योहारु जीअं वर्सी मेलो त ॾाढो ई आहे परतां परतां जा माण्हू ईंदा आहिनि अलॻि अलॻि शहरनि मां ईंदा आहिनि इहो मेलो डिसण लाइ ऐं अ असांजे साईंअ जो सत्संग ॿुधण लाइ ॾाढा माण्हू ईंदा आहिनि ऐं जीअं शिवरात्री थी त शिव जो मेलो लॻंदो आहे परशाद मिलंदा आहिनि ऐं थादल ठाहींदा आहिनि त शिवरात्री में ॾाढी धूमधाम सां मल्हाईंदा आहिनि तंहिंते त हर कोई ईंदो आहे छोकी भोलेनाथ सभिनी जो आहे हुते त हर कोई ईंदो आहे ॾाढी भीड़ लगंदी हुते बि ऐं असांजो जेको इहो झूलेलाल मंदिर आहे उह त चेटी चंड ते जेकी जो धूम थींदी आहे असां त वञी जोत बारे ईंदा आहियूं हुते ज्योतुनि लाइ बि लाइनूं लगंदियूं आहिनि जेकियूं वञी हिक ॾाढी भीड़ हूंदी आहे एॾी भीड़ हूंदी आहे की वञी करे नंबर लगाइणो पवंदो आहे की भई हाणे असांजो नंबर ईंदो त भई वञी ॾियो बारे अचूं असां जोत जलाए अचूं असांजे झूलेलाल ते ऐं राति ताईं भंडारा रहंदा आहिनि ॿ टे ॾींहं पहले लाॾा थींदा आहिनि की असांजे झूलण जो जनम उत्सव आहे त जेका ज मेला लगंदा आहिनि बाहिरि हीअं धूमधाम सां गाना बजाना हलंदा रहंदा आहिनि ऐं ॾाढी धूमधाम थींदी आहे जूलूस निकिरींदा आहिनि नयूं नयूं झाकियूं कढंदा आहिनि तंहिंमें जीअं राम कृष्ण सीता माता ईअं सभु वेठा हूंदा आहिनि ईअं झाकियूं ठाहींदा आहिनि ऐं लछ्मण हे सभु ईअं अलॻि अलॻि प्रकार जी झाकियूं ठाहींदा आहिनि कंहिंमें हनुमान हूंदो आहे या हनुमान ठई करे ईअं माण्हू घुमंदा आहिनि वॾा वॾा ईअं ॿारनि जे करे की भई वार डिसणु ऐं ॾाढो ई मजो ईंदो आहे झूले असांजे झूलण जे हिते त ॾाढो ई रोनक़ु लॻियल हूंदी आहे असांजी ॾाढो ई मजो ईंदो आहे असांखे इहो सभु ॾिसी करे बाहिरि ईअं पुलकियूं इन चाटनि जा ठेला लॻियल हूंदा आहिनि भीड़ जो एॾी हूंदी आहे की माण्हू हिक ॿिए में किरंदा पिया आहिनि की हे बि असांजे झूलण जी इहा रोनक़ु आहे ईअ असांजे सिंधीयुनि जी ॾाढी रोनक़ लॻियल पई आहे ऐं तंहिंखां पोइ ई वरी असांजो इहो त्योहार ॾाढो ई फेमस आहे